میں اس سے پہلے فقہ میں پی ایچ ڈی کر چکا ہوں اب میں حدیث میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں حدیث میں مہارت چاہتا ہوں تاکہ نوجوانوں کے لیے میں مثال بن سکوں اور میں جس کام کو کرتا ہوں بے انتہا محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ کرتا ہوں تاکہ میں آنے والی نسل کو بتا سکوں کہ آدمی جب محنت کرتا ہے تو عروج پر پہنچتا ہے اور میں جن لوگوں سے علم حاصل کرتا ہوں ان کی بڑی تعظیم کرتا ہوں کیونکہ آدمی تعظیم سے ہی اونچے درجے پر پہنچتا ہے اور میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں آن لائن آف لائن دونوں اعتبار سے دعوت والا کام کر رہا ہوں میں لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہوں اور بری باتوں سے منع کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ پوری کی پوری انسانیت ایک اللہ سے جڑ جائے ایک بھگوان سے جڑ جائے اور آپس میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے کوئی انسان کسی بھی دوسرے آدمی کو تکلیف نہ پہنچائے بےضرر انسان بنے اور میں اس کے لیے آف لائن آن لائن دونوں اعتبار سے کوشش کر رہا ہوں اور میں اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو رہا ہوں جو میرا مشن ہے اس میں میں آگے بڑھ رہا ہوں روز بروز ترقی ہوتی جا رہی ہے میرے فلوورس کی تعداد بڑھ رہی اور میں چاہتا ہوں کہ آنے والے زمانے میں میں ایک بڑا اسکالر بن کر لوگوں کے سامنے آؤں تاکہ لوگ مجھے چاہ کر سنیں اور میری محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے نوجوانوں کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ واقعی میں ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے اس آدمی کی طرح اور ہمیں بھی عروج پر پہنچنا چاہیے